अभी हम गए थे बहुत दिन हो गया कर्नाटक में गए हुए थे वहाँ पर अब जगह तो बहुत अच्छी है लेकिन वहाँ की भाषा और संस्कृति में पूरी तरह अंतर है वहाँ की भाषा पहनावा भी हम लोग से अलग है वहाँ के लोग की भाषा भी अलग है लेकिन जैसे बात करने पर भी वो लोग हम लोग की बातों को समझते हैं वो भी बहुत थोड़ा थोड़ा या तो फिर सीधा हिन्दी में बात करो तो समझते हैं हम लोग की भाषाओं को समझने के लिए हम लोग ने बहोत प्रयत्न किए हैं कि हम लोग भी उन लोग की भाषा समझें लेकिन हम लोग नही समझ पाते हैं लेकिन वो लोग हम लोग की भाषाओं को समझते हैं वहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है वहाँ के लोगों से बातचीत करने से पता यह चलता है कि यहाँ के लोग और हम लोग में बात करने में बहुत ही अनुकूल अंतर मिलता था वो लोग की भासाएँ कुछ और हम लोग की भासाएँ कुछ और जैसे कि आप बिहार में ही चले जाइए तो ओ लोग की भाषाएँ अलग होती हैं हम लोग की भाषाएँ अलग होती हैं इसी तरह कर्नाटक में भी वही है वहाँ भी लोग की भाषाएँ अलग हैं उड़िया में भी यही है कि वो लोग की भाषाएँ अलग है कलकत्ता में भी हम गए थे घूमने के लिए तो वहाँ पर भी बंगाली लोग का भासा अलग है लेकिन हम लोग की भासाएँ ओ लोग समझते थे वो लोग की भासाएँ हम लोग नही समझ पाते थे लेकिन ओ लोग भी ऐसे ढंग से बातचीत करते थे कि हम लोग भी धीरे धीरे समझते थे हल्का फुल्का कि ये क्या कहना चाहते हैं नहीं कहना चाहते हैं ये लोग ये भी हम लोग को समझ में आती थी यह बातें के सामने वाला हमसे क्या कहना चाहता है लेकिन हम लोग पूरी तरह से नहीं समझ पाते थे कि ये बोलना क्या चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं नहीं चाहते हैं ये चीज़ हम लोग नहीं समझ पाते थे इसलिए वो लोग से हम लोग बहुत धीरे धीरे बातें करते थे कि हम उनकी बातें समझ जाएँ कि ये सामने वाले क्या बोलना चाहते हैं क्या नही बोलना चाहते हैं यही चीज़ें होती हैं भाषाएँ में बाहर के लोगों की भाषाएँ अलग होती हैं हम लोग की भाषाएँ अलग लेकिन वो लोग के भाषाएँ सुनने में बहुत अच्छा लगता है वो लोग बोलते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा महसूस होता है कि अरे बहुत अच्छी भाषाएँ बोल रहा है ये समझ में नहीं आए लेकिन अच्छा लगता है सुनने में तो उस चीज़ को हम लोग रिपीट करते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं तो अपनी भाषा में फिर बताता है फिर हम लोग बोलते हैं नहीं आप हिन्दी में बोलो फिर वो हिन्दी में बोलता है तो हम लोग को समझ में उनकी भाषाएँ आ जाती हैं इसलिए संस्कृति भी वो लोग की भाषाएँ संस्कृति पूरी तरह से अलग होती है वहाँ पर कोई भी आदमी हो कैसा भी आदमी हो अपनी भाषा को ही समझ पाता है बाहर के लोग बाहरी भाषा नही समझ पाते जहाँ के लोग हैं वो लोग अपनी भाषाएँ को समझते हैं और बाहर के लोग जब वहाँ पहुँचते हैं घूमने के लिए टहलने के लिए मौज करने के लिए तो वो लोग अपनी अपनी ही भाषा समझते हैं वो लोग को भाषाएँ उन लोग की भाषा नहीं समझ पाते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं लेकिन फिर भी हम लोग वो लोग से पूछते हैं कि ये चीज़ कैसे है ये चीज़ कैसे ये चीज़ कहाँ है तो लोग अपनी भाषा में बताते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि नही चीज़ चीज़ हम लोग को नहीं समझ में आया आप हिन्दी में इस चीज़ को अनुवाद करो तो वो लोग हिन्दी में बोलते हैं और उन लोग की भाषाएँ भी अच्छी होती हैं अनुकूल होती है और अपने आप में वहाँ के अनुकूल अनुकूल को ही अपने आप में शुशोभित करता है और अपने आप में ही अच्छे भाषाएँ की परिवर्तन होता है इसलिए हम लोग उन लोग की भाषाएँ को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है उन लोग की भासा समझने में और हम लोग की भाषा वो लोग तुरंत समझ जाते क्योंकि हम लोग हिन्दी बोलते हैं इसलिए वो लोग को समझ में आता है और बंगाली लोग बंगाली भाषा बोलता है इसलिए हम लोग को समझ में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अच्छी बोलते हैं वो लोग अच्छी लगती है उन लोग की बातें और सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है